हा मुंहिंजे स्कूल में लाइब्रेरी हूंदी हुई ऐं हुन लाइब्रेरी में त मां जाम ई किताब पढ़िया आहिनि जीअं त अक़बर बीरबल जूं कहाणियूं सिंड्रेला जूं कहाणियूं रेपन्ज़ेल जूं कहाणियूं टॉम एंड जैरी जूं कहाणियूं इहेई सभु किताबा असां हुते पढ़िया आहिनि गॾु गॾु असां जोग्रफ़ीअ जा किताब जेके एटलास हूंदा जंहिंमें असांजे देश जा शहरनि जा नक्शा हूंदा हुया उहे पढ़िया आहिनि शिवाजी महाराज जा किताब पढ़िया महात्मा गांधीअ जा किताब पढ़िया पर इहो हूंदो हुयो की इहे सभु किताब असांजे लाइब्रेरीअ में इंग्लिश में हूंदा हुया इननि मां कोई बि किताब असांजे सिंधी भाषा देवनागरी या ॿी काई बि भाषा में न हूंदो हुयो पढ़िया आहिनि इहे सभु किताब पर सभु अंग्रेजी भाषा में पढ़िया आहिनि अगरि इहो बि हिकु बिकल निकिरी सघे थो की ईअं सभु वापिसि देवनागरी भाषा में या सिंधी भाषा में ताईं थी सघंदा प्रिंट थी सघंता पर उहो बि असांजी इंदड़ु पीढ़ीअ लाइ हिकु वॾो मददगार साबितु थींदो